गाँव देहातमे जे छै से गाड़ीवलासभ अखन जे चलाबै छै ने बहुत तरहके जे छै से बहुत स्पीडमे चलाबै छै नबका बच्चासभ ओहोमे कारण की छै जे ओ नशामे रहै छै आ बच्चासभ दौड़ जाइ छै बुढ़ बुजुर्गसभ जे छै से गाँव देहात छै ओ रोडे पर रहै छै चलैत ओकरा तऽ हम अहाँ जे छै से किछु नहि कहि सकै छी गाँव देहात जबे छियै आ एतय जे छै से शहर जेकाँ गाड़ी चलाबै छै गाड़ी चलाबै छै ऐक्सिडेंट होइ छै आ दुर्घटनाओ जहन घटि जाइ छै तऽ ओकर जे छै से पेशंटक सही सही इलाज भी नहि भए पाबै छै आ मृत्युके दर जे छै से बहुत बढ़ि गेल छै आ टू लेन बनि गेलै हँ तऽ आर गाड़ीसभ बहुत स्पीडमे चलै छै